ویسے تو میں کھانا کم ہی بناتی ہوں اور باورچی خانے میں کبھی کبھار ہی جاتی ہوں لیکن میرے نزدیک اگر پکوان کو مزید لذیذ بنایا جا سکتا ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانے کو پورے دل اور خوشی کے ساتھ بنایا جائے اگر آپ سبزی بنا رہے ہیں تو اس کو باٹ لیں یعنی پہلے سبزی کو صحیح طریقے سے دھوئیں پھر اس کو کاٹیں اور پھر بنائیں اور ساتھ ہی سبزی مسالہ ڈال دیں تو اس کے اندر اور بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر گوشت کا کوئی پکوان بنایا جائے تو اس کے اندر گوشت کا مسالہ ڈال دیا جائے جس سے اس کے اندر روغن اور خوشبو پیدا ہو جائے جس سے کھانے والے کو بھی مزید کھانے میں مزہ آ جائے اور انسان کا دن بن جائے